جی ایک خوبصورت اور منفرد چڑھنے والے مقام جہاں وہ مقام بہت ہی خوبصورت اپنے آپ میں اور لوگ وہاں دور دور سے وزٹ کرتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے اور اس پر چڑھ کے اوپر کی دنیا کو دیکھنا وہ بہت ہی حسین و جمیل بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے لہٰذا وہ بہت ہی قابل دید اور قابل منظر ہے